हमरा कलाकारी करना निक लागैछेै काहेकि हम ड्रॉइंग भए गेलेै ई सबमे बहुत सँ बहुत भाग लेल छिए ओकरामे हमरा मैडल भी मिललछै जेकरा वजहसँ हम हमरा बहुत अच्छा निक लागैछेै कि हम ई सब विभागमे इएहो सबमे भाग लए सकैत छिए जेकरासँ हमरा सबकेँ अपन हुनरके पता चलि सकैत छेै कि हँ हम ई काज कए सकैत छी हमरासे ई सम्भव छै जेकरा वजहसँ हमर माँ बापके नाम रोशन होइछेै कि हँ ओकर फलनाके बेटी एना करलकेै ओना करलकेै बहुत निक छै पढ़ैमे अच्छा छै कलाकारी करैछै बढ़िआँसँ इएह लएके हमरा कलाकारी करना ई सब निक लागैत छेै जकरा वजहसँ हम जे छिए आगे बहुत आगेतक बढ़ल छिए आओर ई सबमे किछु विद्वान भए गेलै जे मतलब एकसँ एक कलाकारी करैत छै जकरा वजहसँ ओकर नाम होइत छै कि हँ ई हैंड है ओ हैंड है कि हँ एते बढ़िआँ कलाकारी करैत छै एते अच्छा ड्रॉइंग करैत छेै बहुत सुन्दर लागैत छै बहुत निक लागैत छै देखैमे कि हँ कोइ अपन हाथसँ बनाएके ओकरा देखैछै तऽ मतलब लागैछै कि हँ हम किछु कए सकैत छिए अपन जिन्दगीमे जेकरासँ मतलब हँ हमरा अन्दर ई हुनर छै जेकरा हम दोसरोके दोसरकेँ सामने देखाए सकैत छिए हमरा ओकरासँ ओकर दुइश नहि सकैत छिए कि हँ एकरा किछु नहि आबैत छै किछु करै लए नहि आबैत छै ओकरा